आवडटी भास म्हजी म्हणटा ती हिंदी धाकट्यापणा पासून आमगेर हांव चडशें टी वीच पळयतालें आनी हिंदीची जी आवड आसा ती म्हजी हांगासल्ल्यान सुरू जाली हिंदीन चडशीं सिरियल्सां धारावाईक जे लागता ते चडशे हिंदीनूच लागता क्वचितच खंयचेंय कोंकणीन आसता चडशें डी डी नॅशनलूच कोंकणीन आसतालो खंयचोय एक प्रोग्राम ताचेर पुणून चडशे जे धारावाईक आसताले ते हिंदीनूच आसताले तर ते आयकून आयकून म्हाका हिंदीची इतली संवय जाली की केन्ना हिंदी आवडपाक लागली हें कळ्ळेंच ना मागीर मागीर फुडाराक जशें हांव शाळेन गेलें तेन्ना म्हाका जे शिक्षक मेळ्ळे तेवूय म्हाका उर्बा दिताले हिंदी विशया प्रती की तुंवें हिंदी घेवन फुडें वयची तुजी हिंदी बरी आसा तूं त्या भासेन तूं विकास घडोवंक शकता सो अशा तरेन म्हाका ते प्रोत्साहीत करताले आनी हातुंतल्यानूच म्हाका अशें दिसतालें की हय म्हज्या कडेन ती कुवत आसा की हांवें हिंदी विशयान खूब विकास हांव घडोवं शकता तर मागीर म्हाका हिंदीच्या सं संबंदीत खंयचीय प्रतियोगिता आसा जाल्यार म्हाका तातूंत म्हजी शिक्षिका शिक्ष जावं शिक्षक धाडटाले आनी अशा तरेन जी रूची आसली म्हजी हिंदी भाशेन ती वाडत गेली आनी आजून सुद्दां आतां पर्यंत सुद्दां जी रूची आसा म्हजी हिंदीन ती वाडत आसा आनी म्हाका हिंदीनूच बुकां जीं पुस्तकां बी वाचपाक हिंदीनूच खूब आवडटा की म्हाका अशें दिसता की हांव जेन्ना हिंदी पुस्तकां वाचता जेन्ना जेन्ना तीं हांव तीं म्हज्या जिवना बद्दल हांव तीं रिलेट करूंक शकता म्हज्या खूब आयुश्यांत लागिल्लीं आसा अशें म्हाका दिसता म्हूण म्हाका हिंदी ही भास खुबूच आवडटा